السلام علیکم میں آپ کی گیس ایجنسی سے بات کر رہا ہوں جی میرا نام احمد ہے اور میری کنزیومر آئی ڈی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو صفر ہے میں حال ہی میں ایک نئے گھر میں منتقل ہوا ہوں اور مجھے اپنا ڈیلیوری ایڈریس فوری طور پر اپڈیٹ کروانا ہے پہلے میرا پتہ تھا گلی نمبر پانچ پرانی آبادی علی نگر دہلی اب میرا نیا پتہ ہے گھر نمبر بائیس گلی نمبر تین نیا ٹاؤن شاہین باغ دہلی گیارہ زیرو زیرو دو پانچ برائے مہربانی میرا پتہ جلد از جلد سسٹم میں اپڈیٹ کر دیں تاکہ میری گیس سیلینڈر کی اگلی ترسیل صحیح جگہ پر ہو سکے چونکہ میرے پچھلے سلینڈر کی گیس تقریباً ختم ہو چکی ہے اس لیے یہ تبدیلی بہت ضروری ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس درخواست کو فوری طور پر پروسیس کیا جائے تاکہ مجھے اگلے اگلے دن تک گیس کی فراہمی ہو سکے اگر کسی اور دستاویز یا تصدیق کی ضرورت ہو تو برائے کرم مجھے آگاہ کریں میں فوراً فراہم کر دوں گا آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے ایک بار تصدیق دے دیں کہ ایڈریس اپڈیٹ ہو گیا ہے شکریہ